हरदासमल रेस्टोरेंट ऑर्डर ॾेअणो आहे ॿ प्लेट साई भाॼी चांवर ॿ आनी बसर जी भाॼी ऐं ॾह फुल्का मिठे में मूङ दालि जो सीरो पर ऑर्डर में वेनती करे करिणी हुई त मिर्च घटि ऐं लूणु घटि ऐं जेको मूंङ दालि जो सीरो आहे उहो मिठो घटि